जेनाकि गाय कीनने छियै तऽ गायके भूसाघर बनेने छियै भूसा कीनने छियै ओकरा बढ़िआँसँ खाय लए दै छियै ओकरा बढ़िआँसँ धो दै छियै तब गाय रहय छै जेनाकि गायके एकदिन कुट्टि नहि मिलय छै चारा नहि मिलय छै जेनाकि मक्कइ नहि मिलय छै घास नहि मिलय छै इएह सब दै छियै तब गैया खाय छै झट्टा भूसा देलहुँ तऽ नहि खाय छै तनिक ओइमे चारा मिलाय दै छियै तब खाय छै एगो गायके घर बनेने छियै तऽ वएहेमे अपन भूसो रखय छियै वएहेमे गायो बान्हय छियै इएह सब करय छियै जेनाकि सूधा दाना दै छियै झट्टा रान्हिके दै छियै खल्ली के दै छियै तब खाय छै एना अपन ठारे के ठारे रहि जाइ छै ठरा रहि जाइ छै तऽ अपन तनिक देलहुँ झट्टा मिलाय तब खयलक ओहो सँ नहि होल तऽ अपन खेत गेलहुँ घास काटिके मिलल तऽ मिलल नहि मिलल तऽ अपन जेएह मिललय तनिक अपन कुटिके अपन दए दै छियै दए दै छियै तऽ अपन खयलक तब अपन जेना आदमीके लहबय छियै तेना धोि धोखारिके अपन गायके बान्हि देलहुँ भीतरके फेर साँझके अपन कुट्टि कटलहुँ तब जा कऽ खाइ लए देलहुँ गोबर उठेलहुँ मक्कइये जेना लगबय छी तऽ मक्कइके पहिले टोभल जाइ छै तब पानि पटायल जाइ छै तब खाद देल जाइ छै तब घास बढय छै तब काटिके आनय छियै जै बुनल जाय छै तऽ जेनाकि जै बुनय छियै तब ओइमे पानि देलहुँ खाद देलहुँ तभिये ने बढय छै तब जा कऽ काटिकऽ आनय छऽ इएह सब तकरा बाद जाकऽ कुट्टि करलहुँ तब खाय लए देलहुँ भूसा देलहुँ कुट्टि देलहुँ तकर बाद जा कऽ सूधा दाना देलहुँ ओहोसँ नहि होल तऽ सतुआ देलहुँ तब इएह सब खाय छै खयलाके बाद जा कऽ घरमे बान्हि दै छियै फेर जाकऽ अपना साँझके खाय लए देलहुँ जेनाकि सुधा दाना भेलय जेनाकि मक्कइके क लगबय छियै तब जा कऽ होइ छै तब ओकरा काटि कऽ आनलहुँ तब दन करलहुँ तब जाकऽ छोड़बेलहुँ सुखेलहुँ तऽ जा कऽ मीलपर दरबय छियै तब झट्टा अकरा रान्हि कऽ दै छियै सुधे दाना भेलय तऽ सुधा दाना मक्कइ गहुम जे जहाँ होि छै अपना कुटि कऽ बनाय लै छियै अपना घरे ओहोसँ नहि होइ छै तऽ बजारसँ कीन कऽ आनय छियै बजारसँ कीनके आनलहुँ तऽ पैसा लगय छै ने घरमे बनेलहुँ तऽ नहि पैसा लगय छै इएह सब बात भेलय